دانش صاحب یہ بتائیے آپ کے یہاں کاکوری میں جو بسم اللہ ہوٹل بنا ہُوا ہے یہاں کوئی اچھی چیز کھانے کی ملتی ہے یہ بتائیے ہمیں اور اُس میں میٹھی چیز ہو تو زیادہ اچھا ہے میٹھے میں آپ کے یہاں کیا اچھا ملتا ہے

اور اس میں بہت کچھ ملا ہوتا ہے بہت عمدہ چیز ہے اُس میں میٹھاس بہت ہے بہت لوگوں کی پسند کرنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں آپ کے گھر دیکھتا ہوں پھر